उज्जैन डिस्टिक में जो लोग हैं वह ज़्यादातर जॉब करना पसंद करते हैं स्पेशली हमारे पास में एक इंदौर डिस्टिक है वहाँ पर स्पेशली ज़्यादातर लोग वहीं पर जॉब कर रहे हैं बट हमारे जो उज्जैन की इकोनॉमी है वह रीजनल स्टेट होने के कारण हमारे धार्मिक स्थलों पर ही डिपेंड करी है ऐसे उज्जैन में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर बारह ज्योतिर्लिंगो में से एक महाकाल मंदिर है जिस पर सबसे ज़्यादा हमारी मतलब पूरी इकॉनमी उस पर डिपेंड कर रही है अगर हम नाइन हंड्रेड परसेंट की बात करें तो नाइंटी फाइव परसेंट इकोनामी जो है वह हमारे महाकाल मंदिर पर डिपेंड करती है बाहर से जो टूरिज्म होता है यहाँ पर जो लोकल एस्पेशली अभी महाकाल लोक बनने के बाद हमारी जो पूरी इकोनामी है वह उधर ट्रांसफर हो गई है इसके अलावा हमें एरिया पर बिज़नेस है का महाकाल मंदिर के अलावा और भी मंदिर हैं काल भैरव है हरसिद्धि है तो मंदिरों के कारण ही हमारे यहाँ की जो इकोनोमी है वह स्पेशली है इसके अलावा भैरव पेंट्स करके हमारे यहाँ पर जो पेंट होते हैं वह भी इसके अलावा कहीं होते हैं मतलब जितने पक्के कलर यहाँ के रेहते हैं उतने पक्के कलर नहीं होते हैं उनके कहीं के भी वह पेंट पर भी हमारी इकोनॉमी बहुत डिपेंड करती है